हाँ नमस्ते हम यही खाना वाना बनाने के लिए मतलब सिखाते हैं

हाँ तो उसका उसका आपको मुझे मुझसे ट्रेनिंग लेना होगा यूँ सीख जाएँगे आप एक महीने में सीख जाएँगे महीने का मेरा चार्ज रहता है दो हज़ार रुपये महीने

नहीं कम इससे नहीं होता है इसे इससे कम नहीं हो पाएगा

हाँ तो क्या क्या मतलब क्या तुम क्या बनाना चाहते हो क्या सीखना चाहते हो बताओगे तब ना हम तो चावल चावल बनाना चावल बनाने के लिए पानी को पहले गर्म कर लेवो गर्म करने के बाद चावल धोकर उसमें डाल देना चाहिए कम से कम बीस मिनट पच्चीस मिनिट उसको फ़िर अपने आप वह प उबलकर बाहर निकलने लगता है इसके बाद थोड़ा सा हल्का आग को हल्का कर देना चाहिए हल्का आग पर पक जाता है बढ़िया से चावल बीस से तीस मिनट में आपका पक कर तैयार हो जाएगा दाल भी आपको दाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है दाल तो बनाया जाता है जैसे कि दाल और वह एक पानी में रे डालकर के आग पर रख देना होता है आग तेज़ मतलब बार बार छूना नहीं होता है अपने आप मतलब कि ना गरम होकर के अपने आप दाल घुल जाती है कम से कम उसको बनाने में एक डेढ़ घंटे का टाइम लगेगा तो बढ़िया फ़िर उसमें हल्दी उल्दी डालकर के तेल उल डालकर करके उसमें एक डेढ़ घंटे का टाइम देना पड़ेगा तो आपकी दाल परफेक्ट होती है बढ़िया होती है उसके बाद आप दाल को ज़ीरा उरा से छौंक देते हैं फ़िर छौंक देते हैं तो उसमें बढ़िया से पूड़ी पूड़ी तो वह तो आपको आटा उटा गूथने गूथने आता ही होगा आटा उटा गूथ लेंगे आपको एकदम बढ़िया से उसके बाद रिफाइंड या तेल में डालडा कोई तेल को गरम कर कर के बेलना और बेल उल करके पूड़ी टाइप का या बेलने नहीं आता है तो फ़िर गिलास आता है उसको पूड़ी के साइज़ साइज़ के काट लिया जाता है और उसमें तेल पूड़ी निकालने के टाइम बस वही होता है वह टाइम उसके में पाँच मिनट के टाइम में हो जाएगा पाँच मिनट जैसे कि निकालने में पाँच मिनट टाइम लगता है निकल जाएगा पाँच मिनट के बाद फ़िर आप दूसरी डाल करके दूसरी फ वाली निकाल सकते हैं दूसरी वाली जो बेले रहेंगे काटे रहेंगे और सब्ज़ी उब्जी तो पहले के काट करके तैयारी करना पड़ता है सब्ज़ी उब्जी काट लो पहले तो फ़िर उसके बाद जब तक काटने के बाद कड़ईया उड़इया चढ़ा लो लेंगे तो फ़िर उसके बाद वह तेल उल डालकर के छौंककर करके सब्ज़ी बनाने में कम से कम आपको एक घंटा या आधा घंटा समय लेना पड़ेगा